हॅलो गॅस बुकींग सेंटर उलयता हांव गौरेश राहूल उलयतां फाटल्या दिसांनी हांवें एक गॅस बूक केल्लो तो म्हाका आतां कॅन्सल करपाक जाय हांवें गॅस सिलेंडराचो दुसरो पर्याय पयला त्या खातीर म्हाका आतां गॅस सिलींडर नाका हांवेन जो गॅस बूक केल्लो तो आतां म्हाका बेगीनच्या बेगीन कॅन्सल करपा जाय म्हाजो बुकींग नंबर वन टू थ्री फोर फायव जावन आसा म्हाजो गॅस बूक कॅन्सल करून तुमी म्हाका एस एम एस वरवीं कळयतलीं अशी आस्त बाळ बाळगयतां